औ गुमै गावबुरा नामा गुमै नै जोंनि माबायाव गथ'फ्रा बिराद गारजिसो जाबाय माबा बे द्राख्सआवसो लाला जोबबाय गथ'फ्रा माब्रै खालामो मा माब्रैहाय मोजां खालामनो सानखो औ दङ इसे बुरजा हनै दमखि होबाबो माथो माबायालाय इसे माबानानै नोङो खालामदो जों होननायखौथ' मानिया ना अ अ औ औ औ दे औ औ औ औ दे दे बिदिनो गारजेनफोरखौ लानानै इसे जथुमलायनानै रायनांगोनना नोङो

गारजेनफोरखौ

औ दे औ इसे गोबावआनो जाबाय जेन'बा जोंसो नुवा एसे गोबावनिफ्राय दा नुस'ननाय जाबाय इसे बांसिन मोनबाय खेलायाव बोसो गोसो होला होमबालाय गुमै नोंसोरो गारजेनफोर इसे जथुमनानै माबादो औ औ औ दे होमबालाय दोननोसै औ दे